नमस्ते बाल वाल सही करवाना है

अपना भी सही करवाना है बच्चों का भी सही कराना है क्या कैसे होगा आप प्ले बेबी डॉल कट बच्चों का कटवाना है कितना पैसा लगेगा और इससे कम नहीं होगा थोड़ा बहुत और कौन कौन से बाल कटते हैं कितने तरीक़े से और कितने प्रकार के बाल कटते हैं

वेट बताओ बेबी का दो चार मिनट का कैसा लगता है फेशियल वेशियल कराने पर कितना लगेगा

तीन हज़ार तो बहुत मेहंगा आप बता रही हैं हाँ ठीक है कहाँ पर है आपकी दुकान दुकान का नाम क्या है ठीक है फिर मिलते हैं बाद में नमस्ते